गाज़ीपुर जिले का पारम्परिक व्यंजन है चावल दाल बाटी चोख़ा है गाज़ीपुर जिले में बाटी चोख़ा दाल बहुत लोग पसन्द करते हैं बहुत अच्छे से पसन्द करते हैं क्योंकि बाटी एक हमलोग का बाटी चोख़ा जो है ना बहुत प्रसिद्ध है गाज़ीपुर जिले का और हर जगह बाटी चोख़ा मिलता है किसी भी रेस्टोरेन्ट पर जाइए बाटी चोख़ा बहुत अच्छे अच्छा मिलता है सब लोग खाते हैं बाटी बाट बाटी चोख़ा चावल दाल बाटी वह बाटी वह उसमें वह मसाला भरा हुआ मिलती है यह सत्तू की सत्तू की बाटी क्यों सत्तू की बाटी गाज़ीपुर जिले का एकदम पारम्परिक व्यंजन है हर अशोक यह सम्राट ढाबा गाज़ीपुर जिले का फ़ेमस सम्राट ढाबा जिसमें बाटी बाटी चो बाटी चोख़ा के लिए जो प्रसिद्ध है ऐसा बाटी चोख़ा सम्राट ढाबा के अलावा कहीं गाज़ीपुर जिले में बहुत कम ही मिलता है और पकाने के लिए और बाटी चोख़ा हमलोग जो घर पर भी बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं बाटी चोख़ा उसकी बाटी के लिए यह गेहूँ का आटा चहिए और सत्तू चने का सत्तू रहता है लहसुन रहता है लहसुन के साथ प्याज अदरक और मंगरैल उसको सत्तू में डालकर बनाते हैं उसका तो इसमें आटा को माढ़कर उसमें भरते हैं इसको गोइठे गोइठे गोइठे पर जो बाटी बनती है उसका स्वाद बहुत ही अच्छा जो गोइठे की बाटी रहती है उसको यह जो अब तो कोयले में पकाते हैं ढाबा उबा में मगर जो गोइठे पर बनता है बाटी चोख़ा उसका तो स्वादिष्ट स्वाद कोयले से लाख गुना अच्छा रहता है इसलिए जो गाँव में हम लोग तो गोइठे पर ही पकाते हैं बाटी चोख़ा और चोख़े में कैसे बैंगन बैंगन का चोख़ा सबसे स्वादिष्ट फ़ेमस होता है बैंगन रहता है टमाटर रहता है आलू रहता है बैंगन को पका गोइठे पर पकाते हैं बैंगन को भी पकाते हैं और क्या से टमाटर को भी बैंगन आलू को भी गोइठे में पकाते हैं जो आलू को बिना जो उबालते हैं आलू और जो वह बाटी में वह बैंगन गोइठे में भूँज भूनते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अन्तर रहता है स्वाद में इसलिए

और दाल चने की दाल बाटी चोख़ा के साथ चने की दाल अच्छी लगती है चने की दाल बनाते हैं हमलोग और खीर भी बनाते हैं जोकि बाटी चोख़ा के साथ खीर बहुत अच्छी लगती है खीर का क्या बताएँ जो हमलोग पार्टी होती है ना तो चावल दाल बाटी चोख़ा की पार्टी होती है हमेशा हफ़्ते में तो एक दिन तो हमलोग बना ही लेते हैं और जोकि गाज़ीपुर जिले का ओह पारम्परिक व्यंजन है बाटी चोख़ा दाल खीर ठीक बस